हमरा सुबहमे साथी मतलब दोस्तके साथ टहलै बुलै लए जाइ छियै तऽ ओतऽ हमे आर मतलब घुमै लए जाइ छियै तऽ ओतऽ हमरा आरके पार्टनर से मिलके देखै छियै जे मतलब मतलब हमे आर दश गोरा पाॅंच गोरा मिल कऽ ओहिठिना घुमै जाइ छियै मतलब गाँव घर बाग बगिआ खलिआ पएर बुलै छियै तऽ हमरा आरके चलै छै जे सबेर कऽ घुमने से मतलब शरीरके लिए जादा स्वास्थके लिए फायदामन्द बुझबै छै परडे हमरा आर मतलब दश टा साथी मिलके एक किलोमीटर दू किलोमीटर मतलब हमे आर भ्रमण करै छियै भ्रमण करै छियै तकर बाद हमरा आर ओहिठिन से आबि कऽ फेर पएर धुलाबै छियै घुमि फिर कऽ आबै छियै तऽ मतलब पएर धुलाबै छियै पानि पियै छियै दुध भी पी लै छियै नाश्ता भी कए लै छियै सब चीज कए लै छियै तऽ शरीर हमरा आरके मतलब स्वच्छ बुझबै छै भिन्न भिन्न तरह भिन्न भिन्न तरहके मतलब सुबहमे मतलब कुहासामे पएर राखै छियै खर पतवारमे पैदले बुलै छियै मतलब तऽ हमरा आरके स्वास्थ्यके लिए मतलब जायदा फायदामन्द बुझबै छै एहिठिना हमरा आरके क्षेत्रमे देखै छियै मतलब सुबहमे महिला पुरुष बच्चा मतलब सब रैङ्कके लोग सब अपना अपना रैङकमे एहिठिना मतलब घुमि फिर कऽ अपन अनुभब प्राप्त करै छै शरीर शरीरमे घुमिके जे की मतलब हमरा आरके मतलब अच्छा लागै छै कतना शरीरमे मतलब प्रगति छै घुमने से शरीरमे बेट भी बुझबै छै मतलब अच्छा प्रगति बुझबै छै अच्छा मतलब शरीर मे उन्नति महसुस देखै लए मिलै छै हमरा आरके क्षेत्रमे हमरा आरके क्षेत्रमे खर पतवार भी मतलब मिलै छै ओहिपर लोग सुबह मे पएर रोपि कऽ बुलै छै ओ मतलब ठण्डाके चलते घुमै छै खलिआ पएर भी बुलै छै जूता भी पहिन कऽ बुलै छै ठण्डा महिना चपल भी पहिन कऽ बुलै छै लेकिन पार्टनर सब घुमि फिर कऽ एहिठिना खुब मतलब टहलै बुलै छै तकर बाद एहिसँ हमरा आर के लाभ ई मिलै छै स्वास्थ्यमे मतलब जायदा तऽ फायदामंद बुझबै छै घुइम फिर के पार्टनर सब मे